समय के साथ विशेष रूप से अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के प्रभाव से हिंदी भाषा पीछे रह रही है क्योंकि हम लोग के यहाँ हिंदुस्तान में हिंदी प्रथम भासा मानी जाती है जो भारतीय भाषा में सबसे प्रथम अपना स्थान रखती है जो कि प्राचीनकाल से चली आ रही है कुछ भाषाओं के तोड़ मरोड़ के कारण हमारी भाषा पिछड़ रही है जो कि गलत प्रभाव डाल रही है हमारी भाषा की शैली बर्बाद करने में और भाषाओं का प्रमुख कारण रहा है तो हिंदी हमारी भाषा शुद्ध और सभी के लिए रहना चाहिए जोकि कहीं ना कहीं पिछड़ रही है और अभी का यूथ हिंदी भाषा को छोड़ अन्य भाषा पे ज़्यादा प्र प्रभाव डाल रहा है जिसका मुख्य रूप से कारण कहूँ तो अंग्रेज़ी मुख्य रूप से कारण है अंग्रेज़ चले गए लेकिन उनकी भाषा छोड़ गए अंग्रेज़ी भी बढ़िया है लेकिन हम जहाँ रेह रहे हैं जो भाषा बोली जाती है अगर उसको महत्व पहले दें तो हम सबके लिए और सभी के लिए बहुत ज़रूरी होगा बहुत बढ़िया होगा